शिगमो जो आसता तो होळिचो जो सण आसता पय होळी फॅस्टिवल आसता पय तेन्ना शिगम्याची सुरवात जाता म्हणजे होळी होळये कडल्यान गुडी पाडव्या मेरेन तो हो आसता जो कालावदी आसता पय जो टर्म आसता तेन्ना तो शिगमो त्या दिसांनी सॅलिब्रेट केल्लो वयता मागीर तो बार्देजांत तेची अशी आहा की बार्देजांत तो पांच दिसांचो सात दिसांचो आनी णव दिसांचो असो म्हणून तो सॅलिब्रेट करतात पांच दिसांची होळी जी आसता ती म्हणजे खुबशां जाग्यांचेर म्हणजे मोस्टली म्हापशांन जर पोवपाक गेलें जाल्या पांच दिसांची धुळवट म्हणून आसता शिगमो म्हटल्यार होळी सुरू जाली कांय रोखडीच दुसऱ्या दिसा रंग पंचम आसता आनी कांयशां गांवांनीं बार्देजांतल्या ती दुसऱ्या दिसा फक्त बेश्टी रंगपंचम सॅलिब्रेट करता पण तेंची जी धुळवट म्हणटा पय ती पांचव्या दिसा सातव्या दिसा नाल्या णव्या दिसा आसता तेंच्या गांवची जें कितें प्रथा आसा पय त्या प्रमाणे ती आसता तें कशें आसा त्यो सगळ्यो गवर्मेंट पातळिचेर जीं कॉम्पिटीशनां आसा पय ती तेंच्यानी सुरवात केल्लेलीं आसा लोकल जर पारंपारीक आमचो जर धुळवट म्हटली जाल्या ती गांवांनी सॅलिब्रेट जाता एक गांवां भायर लोकांक शहरांनी कळची ह्या खातीर गवर्मेंटान ती कॉम्पर्टीशन लॅवल सुरू केला धर कॉम्पिटीशन लॅवल मागीर म्हापशांत जाता पर्वरी पेडण्यां अशें मेजर सगळ्या सिटींनी जाता हीं कॉम्पिटीशनां

तेत परफॉर्म केलें वयता जें गांवांनी जें जाता पय तेच तेचीत एक पिक्च्चर म्हटल्यार तेचेत एक फॉर्म थंय योवन पार्टिसिपेट केल्लें वता लोकांक कळटा बाबा हें हेंच्या गांवचें ह्यें आसा खासियत आसा म्हणून मागीर त्या प्रमाणे थंय तशें परफॉर्म करता मागीर हय फ्री आसता तें ओपन टू ऑल आसता जें मुद्दम ती कल्चर लोकां मुखार पावपा खातीरूत असलें ऑर्गनायझ केल्लें वयता कित्याक तें लोकांक कळपाक जाय नू कितें आहा तें लोकांनी योवन थंय पोवपाक जाय म्हणून तें ऑर्गनायझ केलें वयता तशें आनी इवन जो कल्चर म्हटल्यार गोंयचो जो हें आसा पय एक पा् पार्टिसिपंट आसा एक आर्टिस्ट आसा पय तेकाय एक प्लॅटफॉर्म मेळटा टू परफॉर्म आनी आपली कला सादर करपा खातीर लोकां मुखार तेका ती एक ऑपॉर्चनिटी मेळटा ती खंय हो गवर्मेंटाचो एकदां बरो हें आसा हय होळिच्या टायमारूच तो हय होळिच्या टायमारूच आसता तो गुडी पाडव्या पर्यंत आसता पाडव्या मागीर तें